मोजां खबरा एह मा जाखांबाय एह मा मा मा मा गायनो नागिरदों गयआथ' एह गयआथ' बे गोमोन जाबासो जावैयो गोमोन जानाय समावसो गयखौ बिनि माबायाव हाखौ मोजां खदालजों जावग्लिबाय जावग्लिनानै गयखौ एसे लारि लारि दोनबाय राननाय बायदि ओमफ्राय थ्राइ थ्राइ जिगाब होबाय जिगाब सा सा होनानै एसे थ्राइ थ्राइ होनानै जावैबाय जावैनानै ओमफ्राय एसे गिदिर जाबाथाय गायबाय गायस्लायबाय खेबनै खेबथाम गाहाम गायस्लायजायो गायस्लायनायालाय एसे गोजान गोजान जायखिजाया रोदाया नांलायै एसे गोजान गोजान गायो आरो बारा खाथि खाथि गायनाङा एसे गोजौ खालामनांगोन बांद्राय फिसाबाथाय माबायो ना थैयो अह खेबथाम गाहाम गायस्लायबा माने थाब थाइयो अह खेबथाम गाहाम गायस्लायबा मोजांसिन एसे जानगार जानगार बांद्राय खाथिद्राय नङा दामआसो बेसे बेनि दामआ बाजाराव सोंदावदो सोंनायनानै लांफैदो दङ जोंनाव फुलिआ एसे गेदेर गेदेर दं दामआ माने दाना दाम जाबाय आजिखालि माबायावनो दालआवनो फांसेआव बिस थाखा पसिस थाखा एसे गिदिर एसे गिदिरसिनबा सरलिस थाखा बिदि लायो लांफैनो हागोन आरो नों लांथारोबा थ्रिस थाखासोआव लांनो हागोन दे होमबा दोनथ'दो